विभिन्न मौसमों के आधार पर हम पौधों पर विभिन्न प्रकार से सावधानियाँ बरत सकते हैं यदि पौधों की समान्य सावधानियाँ बरतनी चाहें तो हम निम्न प्रकार से भी बरत सकते हैं कि फूल एवम जब पौधे लगा रहे हों तो उसमें एक प्रॉपर खाद ज़रूर डालें और उसे गमले में लगाएँ या फिर किसी बगीचे में लगाएँ पौधों पर पर्याप्त धूप दिखाएँ और पौधों को कीड़े से ज़रूर बचाएँ और फूलों के आसपास एक ऐसा कॉरिडोर बनाएँ जिससे कि वहाँ पर और कोई दूसरे पौधे न आ सकें या फिर यह पक्षियों और जानवरों से भी बचे रहें हम गर्मी की बात करें तो गर्मियों में भी हम निम्न प्रकार से पौधों पर सावधानी बरत सकते हैं जैसे कि हम एक हरी नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें जो आने वाली धूप है पौधों पर अगर वह पड़ेगी तो थोड़ी कम धूप पड़ेगी जिससे हमारे पौधे बचे रहेंगे और बरसात के टाइम की बात करें तो बरसात के समय में हमें बगीचे या फिर गमलों पर ही पौधों को लगाना चाहिए ताकि इससे पौधों के आसपास की जो मिट्टी है वह बह कर नहीं जाएगी और इससे पौधे हमारे बचे रहेंगे